आसामाव हारिमु हारिया जोबोर दं आरोना हारिमुनिया बिदिनो बर' दं एसामिस दं बांगाल दं ओमफ्राय बिदिनो सावथाल सानथालि ओमफ्राय बाङालि खृष्टियान दं बर' बर'नि हा हारिमुवा जाहैबाय बिदिनो दख'ना दख'ना गानो आरो ना बर'फोरा बर' हारिमुवा दख'ना गानो ओमफ्राय हौवाफ्रा गामसा गानो बिदिनो बायदि सिना टाइफनि थायो आरो ना दस्रा दस्रा खालसारफोरना बिदिनो बर'फोरा हाबा जाबा माबा गामसा गानो आर'नाइ फालि लायो गस्ला गस्ला गुफुर गानो आरो ना ओमफ्राय हिनजावफ्रा बिदिनो हिनजावफोरना हाबानि मोनसे बर' आइजोफोरना मोनसे गानग्रा दंखायो बेखौ दंखायो आरो ना बिदिनो बिसोरो दख'ना थावसि दख'ना थावसि गानो आरोना दख'ना थावसि ओमफ्राय बिदिनो गानो आरो बेयो जाबाय बर' हारिमुनि नेरसोन आरो खृष्टियान खृष्टानफ्रा बिदिनो बिदिनो गानो आरो बिसोरना एसे आलदा आलदा टाइफनि बर' बर'नि नेम बर' हारिमुनि नेमजों मिलाइया आरोना बिसार आलदा टाइबनि बिसोरना कट गानो हाबानि समाव आरो कट दख'ना गुफुर गानो आरोना बिसिना ओमफ्राय बिदिनो आलदा आलदा टाइफनि जाजोबो आरोना गासिबो खालसारफ्रा मिलाया आरो गावबागाव हारिमुना आलदा आलदा ट्रेडिसन थायो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव जानाय लोंनायनि बिथिंयाव आलदा आलदा आरोना ओमफ्राय बांगाल बांगालफोरबो दं आसामाव बिदिनो बिसिना आलदा टाइबनि जाहैबाय जों मारै सिनायो होनोब्ला मोनसे हारिमुखौ माबोरै सिनायो होनोब्ला जों मेगनजों बेसिनि मेगनजों नुनानै सिनायनो हायो आरो ना बिसोरनि गाननाय बिसोरनि जानाय बिसोरनि रायलायनाय बिसिनि फाव फेसनफ्रानो आलदा आलदा जाजोबो आरो ना मोनसे हारिमुना आलदा मोनसे हारिमुना आलदा मालाबाबो मोनसे हारिमुजों मोनसे हारिमुजों हारि मिलाया आरोना मोनसे खालसार मोनसे ट्रेडिसनजों मालाबाबो मिलाया आलदा आलदा टाइफनि जाथारो जानाय लोंनाय बिथिङावबो गाननाय जोमनाय बायदिसिना बिथिङाव आलदा आलदा जाजोबो आसामावनो गोबां आरो ना एकदमबारि ओम खयथा हारि बुंनांगोन थारथि टुइनथि दङ ना हारि आलदा आलदानो बिदिनो जब जब थायो आरो ना बाङालिफ्रा बाङालि आरो बबेबा बबेबा गामियाव गलाय गथायबो थायो आरो ना दस्रा दस्रा हारिजों दस्रा हारि दस्रा हारिमुजों दस्रा हारिमुवा आलदा आलदा थायो आरो ना नाथाय जों ज' मिलायनानै थायो बर' जा खृष्टियान जा बुधदिस जा इसलाम जा मिलायो आरो ना आसामाव थांलाय फैलायफ्रा बेबो थाङो बैबो थाङो थांलाय फैलाय गासिबो समान आरो